हींअर हाणे मनोरंजनु उद्योग में इलाही सभु झुकाव नया प्रवचलन अने परिवर्तन इलाही थी विया आहिनि पहिरीं त पाण छा थिएटर में वञी करे पिकिचर ॾिसंदा हुआसीं लाइन में बीह करे टिकेटू वठंदा हुआसीं टिकटूनि लाइ लाइन में पां अधि अधि कलाक बीहंदा हुआसीं त हाणे त उहो ज़मानो ई कोने हाणे ओ टी टी प्लेटफॉर्म अची विया आहिनि उनमें हाणे वरी मोबाइल में नेटफ्लिक्स आहे हॉटस्टार आहे उहो सभु डाउनलोड करे बि पां नयूं पिकिचरूं घरु वेठे ऐं पंहिंजे टाइम ते भई जॾहिं पां फ्री हुजऊं तेॾीमहिल पां उनमें हॉटस्टार ते सभिनी ते सीरियलूं अने पिकिचरूं ॾिसी था सघूं ऐं हाणे त वरी छा मोबाइल जो ई ज़मानो आहे मोबाइल में सॼो ॾींहुं नवां नवां विडिया ॾिसूं था पाण हाणे माण्हू वरी रील्स बि ठाहिण था ॾिसी ॾिसी करे अने ॿियो हाणे वधी वियो आहे ॿारनि जो बि इलाही वधी वियो आहे मोबाइल जो यूज़ करणु भई हाणे ॿार इलाही मोबाइल ॾिसण था ऐं मोबाइल मां नयूं नयूं टैक्निकुनि मां बि हाणे माण्हू ब्लोग्स ठाहे करे रील्सूं ठाहे करे पंहिंजा पोइ चवनि था घड़ी घड़ी भई असांजे वीडियो खे लाइक करो शेअर करो लाइक करो शेयर करो हिन करे पाण लाइक ऐं शेयर बि कंदा आहियूं त उन्हनि खे अॻियां हीअ कमाई जो ज़रियो सस्तो थी वियो आहे उहे हाणे माण्हू भई पीएस पंहिंजी रीति सां कमाइनि था त उन्हनि खे एॾो ख़र्च बि काने हुअ पंहिंजे मथां ख़र्च बि कनि था ऐं विडिया बि ठाहिण था पंहिंजे नमूने जीअं इन्हिनि खे लॻे थो ईअं अहिड़ा अहिड़ा विडिया बि ठाहिण था ऐं उपलोड कंदा आहिनि पोइ पाण उन्हनि खे ॾिसी वरी शेअर अने कंदा आहियूं लाइक कंदा आहियूं त उन्हनि मां उन्हनि खे घरु वेठे बि कमाई मिली थी वञे त पहिरीं वांगुर कोन्हे भई हाणे थिएटर में इन्हनि खे एॾी स्ट्रगल करणी आहे हाणे थोरी भई न उद्योग में मनोरंजनु उद्योग में थोरी स्ट्रगल घटि थी वई आहे हाणे नंढा ॿार बि हाणे इनमें अॻियां फील्ड में वञण लाइ इलाही उत्साहित आहिनि भई असां व्लॉग ठाहे कमाई कयूं असां नया नवां रील्स ठाहे कमाई कयूं त हाणे इनमें अॻियां वधी वियो आहे ऐं ॿियो वरी शिक्षा बि हाणे इलाही उनमें अॻियां वधी वई आहे कुछ बि ॿारनि खे नथो अचे त फटाफट हुअ यूट्यूब ज़रिए भई गूगल ज़रिए इलोको सर्च करे था सघनि ॿार बि अञा असांखे भई कुछ नथो सम्झि पए शिक्षा में बि ॿारनि खे पढ़ाइनि वेहूं था त असांखे इहे सम्झि नथो पए अंग्रेजी जो सिंधी करणो आहे कोई भई थोरो असांखे इहो गणित जो सम थोरो इहो हिसाब थोरो टफ़ लॻे थो त असां बि छा हाणे यूट्यूब ज़रिए असां उहो डाउनलोड करे ऐं ॿारनि खे बि सेखारे सघूं था ऐं ॿार बि उनमां जल्दी वीडियो ॾिसी करे टीचरूं कीअं कीअं कराइनि थियूं त हुअ बि ॿार यूट्यूब ज़रिए शिक्षा बि हाणे इलाही अॻियां वधी वई आहे ऐं यूट्यूब मां त हाणे हीअ शिक्षा जो त अॻियां इहो बाएजूस वारा क्लासिस कराइण था त उहो बि पाण घरु वेठे ऑनलाइन ॾिसी था सघूं जीअं हींअर कोविड आयो हुयो त कोविड में ॿारनि छा कयो त हीअ ऑनलाइन पढ़ाई इन्हनि मोबाइल थ्रू ई कई हुई न नओं मनोरंजनु बि थियो हिकिड़ो ॾिसण जो ज़रियो थियो नओं सिखण जो बि ज़रियो थियो अने हाणे वरी वेब सीरीज़ू बि इलाही अची वयूं आहिनि त हाणे वेब सीरीज़ुनि में बि भई कलाक कलाक ॿ ॿ कलाक जी वेब सीरीज़ में बि हाणे इलाही सभु पैसा ठाहिण पिया हीरो हीरोइन अने हाणे ॿिया नवां नवां कलाकार बि हिन वेब सीरीज़ जे अॻियां इलाही वधिया आहिनि त भई हाणे असां बि वेब सीरीज़ में वधूं अने ॿार बि हाणे यूट्यूब ज़रिए ड्रॉइंग सिखण था भई ड्रॉइंग इज़ी पां कीअं करे सघूं त इज़ी ड्रॉइंग बि ॿार कनि था इनखां पोइ वरी जेका सम्स नथा अचनि उहो बि कनि था नओं नओं उनमें मनोरंजनु उद्योग में त इलाही सभु अची वियो आहे अने ओ टी टी लाइ पोइ उनमें छा थियो आहे ओ टी टी जो जेको हींअर प्लेटफॉम नओं आयो आहे उनमें हीरो हीरोइन खे छा थियो आहे के भई थोरो उन्हनि खे थोरो नुक़सानु वियो आहे पा सभु ओ टी टी जरिए सभु डाउनलोड करे नयूं पिकिचरूं ॾिसी था सघूं ऐं थिएटर में भई पा नथा वञी सघूं टाइम कढी त वरी इन्हनि खे थोरो थोरो नुक़सानु बि थियो आहे ऐं इन वरी थिएटर में पहिरीं त बि ऑनलाइन बुकिंग कराए ऑनलाइन बुकिंग नथी थे त पा उते वञी करे पाण वञी करे पिकिचर जी टिकट परचेस करूं था इनखां पोइ वरी उते वञू अचूं त उनजो पंहिंजो टाइम बि वञे थो तॾहिं वरी हाणे पिकिचरुनि जो बि ईअं थिए थो की घरु वेठे पां जेॾीमहिल खपे तेॾीमहिल पां ॾिसी त सघूं ऐं हाणे रील्स बि वरी तव्हां चओ था रील्स में त हाणे सॼो ॾींहुं सभु घर जा कम फटाफट पताए सॼो ॾींहुं माइयूं आहिनि के भई ॿार आहिनि के भई जेके टाइम फ्री टाइम मिले थो फटाफट इहा रील्स ठाहे ठाहे बि घरु वेठे कमाइयूं कनि थियूं अने हाणे त तव्हां ॾिसो था न वीडियो में न उमिरि नंढा ॿार आहिनि के वॾा ॿार आहिनि एज वारी माइयूं बि वॾी वॾी उमिरि जूं बि सीनियर सीटीजन बि हाणे घरु वेठे बि रोटीअ जा प्रोग्राम ॾेखारनि थियूं रसोई शो ॾेखारनि थियूं कीअं कीअं असां अॻिए झूने जमाने जा जेका ईअं हाणे बरतन निकिता आहिनि उन्हनि झूने जमाने ॿासणनि में बि वेही करे नयूं नयूं वेराइटियूं कीअं ठाहिण थियूं अने उहा हेल्दी अने कहिड़ो सुठो मस्तु इहो व्यंजन ठाहिण थियूं पकाइनि थियूं उहो पाण खे ॾेखारनि था